मेरा फेवरेट शो ऐ तारक मेहता का उल्टा चश्मा उसमें ऐड आई में केह् करना होना ओह्दे च में केह् करना होना ओह्दे च में ना ओह् बड़ा पसंद करना होना ओह् जेह्ड़ा जेठा लाल जेठा लाल गी जेह्ड़ा फाफड़ा बड़ा पसंद दुकानै उप्पर जंदा ते दुकानै उप्पर उंदा लट्टु काका आई जंदे ओह्बी असेंगी सेही मारदे इत्थें नंबर जेह्ड़े ना लफ्पड़ बी छुड़ेआ जेह्दे च तुसेंगी हस्सा बड़ा आंदा फिर अस गल्ल करचै दया दी दया गी जित्थें दिक्खो डांडिया करना शुरू होई जंदियां जेह्ड़ा बी होंदा ओह् गरबा गरबा करना शुरू होई जंदी इक्क बारी शुरू होई जंदी ऐनी फिर केह् आक्खी सकने फिर अस एह् गल्ल करचै टप्पु दी ते टप्पु आंदा ते ओह् मता क्रिकेट स्टार बने दा उसी सारें कोला गालियां खंदा रौहंदा पर ठीक ऐ जेह्ड़ा बी आंदा ठीक ऐ ओह्बी ठीक ऐ हून अगले आई जंदे साढ़े चाचा जी चाचा जी गी तुसें इंया बदनाम कीते दा ना कदें ओह् कदे कुसै दा बबनी जंदा कदें कुसै दा बनी जंदा कदें कुसै कन्नै लग्गी पौंदा कदें कुसै कन्नै लग्गी पौंदा ठीक ऐ चाचा गी बी छड्डो गल्ल आंदी फिर कोह्दी आंदी अय्यर भई अय्यर भई आंदी अय्यर भाई आंदा ते अय्यर भाई जंदा ओह्दे कोल जेठा लाल दे पिच्छें लग्गी जंदा जेठा लाल जी लग्गे दा नुहाड़े बबीता जी दे जेठा लाल ते बबीता दा पता निं चक्कर केह् ऐ आशिकियां बड़ी लांदे चलो उनेंगी छड्डो गल्ल आंदी हर्ष भाई दी हर्ष भाई मोआ इन्ना मुट्टा थकदा ऐनी ओह् खंदे रौहंदा खंदे रौहंदा केह् आक्खी सकने तुस उसी गी बी ते ठीक ते नुहाड़ी जेह्ड़ी लाड़ी लाड़ी आपूं बी तंग होआ ते मुड़ा गेआ आपूं बी जेह्ड़ी गोगी ऐ ते ओह्बी पूरा तंग होये दा ठीक ऐ होर होर कुन्न बचेआ ओह् रीटा रीटा आंदी जेह्ड़ी स्पोर्टिंग रोल करदी आई ऐ चलो ओह्बी छड्डो पोपट लाल जेह्ड़ा ओह् दूनियां ल्हाइयै रक्खी ओड़दा सारी ते सानूं उन्ने पूरा ल्हाइयै रक्खी ओड़दा सारा ते तुसें गी बी ठीक ऐ होर कोह्दी गल्ल आई फिर चलो मेह्ता दा स्हाब लाया की चलो ओह् बड़ा बड्डा लेखक ऐ तारक मेहता बनाया कुन्न बनाया आशीष भाई मोदी नै बनाया भाई बड़ा अच्छा शो बनाया तुसें जेह्ड़े नमें नमें आई गेदे जेह्ड़े पराने पराने हे ओह् ते चलो जेह्ड़े बजारै पर चली दे उसी तुस जादै मिस करा दे केह् बचेआ होर कुन्न बचेआ विवेक बचेआ बस विवेक बी ठीक ऐ अपनी गल्ल ठीक ऐ शिष्ट शिष्ट करदा रौहंदा पराना मन्नेआ गेदा पसंद ऐ चलो शो ठीक ऐ नी